आयचें यूग हें टॅक्नोलोजीचेंच यूग जावन आसा आमच्या प्रत्येकाच्या हातीन मोबायल येयला आनी मोबायल हो एक असो वरदान आसा की ते मोबायल कितलेशेंच वस्तूंक ताणें कुशीक उडयला आमचें घडयाळ गेलें आमचें म्युजीक आमी रेडियो लायताले तें गेलें सगळें आमकां मोबायलार गावता मॅप तर इतलें बरें येयलां मोबायलार खंयसरूय तूं भायर सरता जाल्यार तें मॅपार घालतच आपशींच तुका तें डायरेक्शन गावता म्हणून म्हाका अशें दिसता टॅक्नोलोजीचें हें जें इनवेशन आसा मोबायल म्हणून पळय तें खरेंच आमकां सगळ्यांक वरदान आसा आनी ह्या मोबायलाक लागून मात तर आमचो वेळ खूब पिड्ड्यार जाता हें खरें पूण तो वेळ बऱ्या तरेनूय मार्गाक लावप हें आमच्या हातीन आसा आमी बरें तेंच ताजेर पळोवंक जाय बरे विचार येतात बरे पोस्ट येतात पुस्तकां वाचूंक गावतात न्यूज पेपर वाचूंक गावतात तें सगळें एका मोबायलार जाता आनी बँकींग सुद्दां इतलें सोंपें जालां ह्या मोबायलाक लागून बँक आमच्या बोल्सांत आसा अशी एडवर्टायज केली वयता कारण सगळे पयशे ट्रांसफर करप सगळें पेटीएम करप गुगल पे करप हें सगळें मोबायलार जाता आनी सगळें टॅक्नोलोजीचें तेंच खातीर हें यूग आसा अशें हे हांवें म्हणटलें आनी ह्या टॅक्नोलोजीन आमी फाटी रावंक फावना तातूंत लक्ष घालूंक जाय लक्ष घालीत जाल्यार सगळें सोंपें जाता आमचें मायंड अप्लाय करपाकूच आमी भियेतात टायपींग सुद्दा इतकें बरें जाता उलयत वच आनी तुज्या मोबायलार तें टायपींग जायत वता अशें कितल्योश्योच सुविधा ह्या मोबायलान आमकां दिल्ल्यो आसा मोबायल म्हणजें हें टॅक्नोलोजीचें वंडर म्हणून म्हाका अशें दिसता की ही आयची सोसायटी ही टॅक्नोसेवी आसपाकूच जाय नाजाल्यार नाजाल्यार भुरग्यांचें कांय जावपाना तुमी फाटीं कोरोना काळ अणभवल्लो आसात तीं इश्कोलां बंद पडलीं पूण सगळें ऑनलायन अभ्यास करचो पडलो सगळ्याचेंच हातीन मोबायल दिवचेच पडले तशेंच ऑनलायन शॉपींग जाता ऑनलायन सायटसींग जाता सगळें बुकींग जाता विमानाची तिकेटां रेल्वेचीं तिकेटां हें सगळें टॅक्नोलोजीनूच हुशार जाल्या जाल्यारूच आयचो मनीस हो तिगाव दवरूं शकता आयच्या जगांत अशें म्हाका दिसता